देशमे लगभग पन्द्रह हजार हेक्टेयर क्षेत्रमे मखानकेँ खेती होइ छै जहिमे अस्सी से नब्बे फीसदी उत्पादन अकेले बिहारमे होइ छै एकर उत्पादनमे सत्तरि फीसदी हिस्सा मिथिलांचलके छै लगभग एक लाख बीस हजार टन बीज मखानके उत्पादन होइ छै जाहिसॅं चालीस हजार टन मखानके अलावा प्राप्त होइ छै मखानाके बोटनिकल नाम यूरलफेरोक्स सलीब छै जकरा आमतौर पर कमलके बीज भी कहल जाय छै ई एकटा एहन फसल छै जकरा पानीमे उगायल जाइ छै बिहारके मिथिलांचल मतलब मधुबनी आओर दरभंगामे बहुत पैघ स्तर पर एकर खेती कयल जाइत छै भारतमे जे जाहि तरहकेँ जलवायु छै ओहि हिसाबसँ एकर खेती आसान मानल जाइत छै गर्म मौसम आओर पानीके बढ़िया मात्रामे ई फसलकेॅं उगायल जाइ छै देशके उत्तर पूर्वी इलाकामे भी एकर किछु किछु खेती होइ छै असममे आहाँकेँ असम मेघालयके अलावा ओडिशामे भी एकर बहुत कम पैमाना पर खेती कयल जाइत छै उत्तर भारतके बात करियै तऽ गोरखपुर आओर अरवलमे भी एकर खेती कयल जाइत छै जंगली रूपमे देखल जाय तऽ जापान कोरिया बांग्लादेश चीन आओर रूसमे भी पयल जाइत छै वर्ष दू हजार दू मे दरभंगा बिहार आओर बिहारमे राष्ट्रीय मखानाके शोध केन्द्रके स्थापना कयल गेलै दरभंगामे स्थित ई अनुसंधान केन्द्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिसरके अंतर्गत कार्य करैत

छोट छोट काँटाके बहुलताके वजह से मखानाके काँटेयुक्त लिली भी कयल जाइत छै अप्रैल माहमे मखानाके पौधामे फूल आबय लागै छै फूल पौधामे तीन चारि दिन तक एक से दो महिनामे बीज फलमे बदलऽ लागै छै फल जून जुलाईमे चौबीस मे अड़तालीस घंटा तक पानीके ऊपर तैरै छै आओर ओकर बाद नीचा चलि जाइत छै टिकल रहै छै आओर ई बीच पौधामे बीज बनाबैके प्रक्रिया चलैत रहै छै